मावशेगेर वतालो मामागेर वतालो तेन्ना सुट्टिच्या दिसांनी थंय म्हाका खूब मजा करपाक मेळटाली कांय कांय ठिकाणां पळोवपाक मेळटालीं म्हज्या मामागेर एक मोठी न्हंय आशिल्ली ती न्हंय आमी सदांच न्हाताले पोंवताले खूब मजा करताले तेन्ना अशी मजा करतना म्हाका केन्ना खंयी वचूं कशें दिसताले पूण म्हाका केन्नाच संदी मेळ्ळी ना वचपाक पूण एक अशें म्हज्य मित्रान एक फावटी आमी एक धा पंदरा लोकांचो एक टूर करपाक थरयलो तो पयलो टूर आमचो तिरुपती जालो तेन्ना गोंयच्यान ट्रेनीन वचपाचें अशें थारायलें आनी धा पंदरा जाणांचो आमी एक आमी आमचे बरोबर आशिल्ले आमी पंदराय जाण ट्रेनिंतल्यान ट्रेनीन आमी तिरुमल्ला गेले तिरुमल्ला प्रवास आमचो दोन दिसांचो आशिल्लो आनी तिरुमल्ला साकून आमी तिरुपती गेले तिरुमल्ला ते तिरुपती बावीस किलोमिटर आसा आनी जेन्ना आमी तिरुपती पावले तेन्ना आमची रावपाची वेवस्था रूम जे आसा ते आमी थंय घेतले आनी आमी रुमांत वचून मातशे फ्रेश जाले थंय न्हाले बाकीचे जे कितें आसा ते आमी न्हावून बी सुशेगाद मातशे विश्रांती घेतली आनी ताचे नंतर आमी दर्शनाक वचपासाठी आमी गेले दर्शनाक आमी गेले तेन्ना आमकां थंय दर्शन फास्ट मेळ्ळे ना आमकां पयलें लायनीक रावपाक लायलें मागीर जवळ जवळ चार पांच तास आमचे तिरुपती दर्शनाक टायम लागलो आनी आमी थंय रावले ताच्या नंतर आमकां दर्शन जालें सादारण आमी आठांक सकाळीं आठ ते णवांक सुमार थंय आशिल्ले आनी चार पांच वरांनी दर्शन जालें पूण गर्दी खूब आशिल्ली मागीर गर्देंत कितें जाता सारकें वेवस्थीत दर्शन आनी बाकीचें कांय हें करपाक मेळ्ळें ना तरी पूण आमी देवाचें तें दर्शन घेतलें ताचे नंतर आमच्या जेवणाची वेवस्था थंयच आसली मंदिराक लागूनूच मंदिराक लागून एक हॉलांत जेवण आसलें थंय जेवणाक गेले जेवणाची वेवस्था खूब सुंदर आसली केळी पानांचेर तेन्ना पानांचेर आमी जेवताले ते हॉलांत जवळ जवळ तिनशी चारशी लोक जेवपाक बसले जेवण बी सारकें आवडीचेंच आशिल्लें आनी ताचे नंतर दर्शन घेचकीच आमी आनी कांय स्थळां पळोवपाक आसलीं पूण तीं आमकां स्थळां ती त्या टायमार पळोवपाक मेळ्ळीं ना कित्याक आमकां दुसऱ्या दीस रोखडीच गोंयांत परत येवपाक आशिल्लें म्हणून आमी परत रोखडेच थंयचें दर्शन घेवन आमी गोंयां आयले पूण म्हाका आजुनूय तिरुपती वचपाची उमेद आसा तेच बरोबर म्हाज्या फॅमिलीकूय घेवन तर म्हज्या मित्रांक जावं नातेबायक घेवन एक दोन तीन दिवस रावपाची एक खूब इच्छा आसा कारण थंय इतलें सुंदर आसा मंदिर इतलें सुंदर आसा त्या मंदिराक व्यंकटेश मंदीर आसा तें देवाचें मंदीर आसा इतलें पवित्र स्थळ इंडियेक श्रीमंत देवस्थान आसा आनी थंय अनेक तरेचें तुका लोकांची सारकी भक्तांची त्या हाचे कडेन गर्दी ही आसताच तेन्ना म्हाका आमच्या फेमिलीक एकदां परत एकदां घेवन तो बाकीचे जे वाठारांत देवाचें जें जें कितें स्थळां आसा ती पळोवपाची इत्सा आसा तेन्ना म्हाका परत संदी मेळ्ळी जाल्यार हांव परत तिरुपती वतलो तिरुपती इतलें सुंदर आसा की थंय कोणूय केन्नाय दिसाचो जावं रातचो आवज म्हणिल्लो ना प्रत्येक देवाचें नामस्वण थंय चल्लेलें आसा त्या देवाचें नामस्वण चल्लेलें आसा दिवस भर तें चालू आसता तें तिरुपती दर्शन जातकच आमी तिरुमल्ला सकयल आयले थंय बी आमचें धांवतें दर्शन जालें लक्ष्मी मंदीर रामा मंदीर मागीर कृष्ण मंदीर अशीं कांय थंय देवस्थानां आसात पूण थंय सगळें धांवतें जालें कित्याक आमकां पयलोच पावट आसली म्हणून आमकां तेन्ना कांयच एक समजलें ना आनी आमची येवपाचीय घाय आसली रेल्वे बी परत आमकां मेळपाक जाय म्हणून आनी आमी थंय फास्ट दर्शन करून आमी परत गोंयां येवपाचो आशिल्ले पूण थंय म्हाजी एक हें पूर्ण जाली ना म्हणून हांव परत एकदां सगळ्या म्हज्या फेमिलीक घेवन थंय वचपाक सोदतां ताचे नंतर म्हजो सादारण कन्यकुमारीक हांव एकदां सैरेक गेलों तेन्नाय म्हाजे बरोबर एक चार पांच मित्र आशिल्ले कन्याकुमारी रामेश्वर मागीर तुगेलो सेतू रामाचो सेतू तो पळयलो आमी अब्दूल कलामाचें तें स्मारक बांदपाचें आसा तें पळयलें तशेच मागीर आमी रामेश्वर आमकां एक सात आठ कितें कुंड आसा थंय त्या कुंडांत आमी स्नान केलें तें स्नान करतकीच देवदर्शन केलें देवदर्शन करून आमी विवेकानंदाची समाधी पळोवपाक लागून आमी दर्यांतल्यान आमचो थंय दर्यांतल्यान वचपाचें आसता थंय दर्यान आमी थंय गेले आनी तें स्थळ आमी सुंदर अशें पवित्र स्थळ दर्या भितर आसा ताजें आमी स्थळ पळयलें ताजी समाधी चिंतनासाठी रावपाची जी जागो आसा तीय खूब सुंदर आसा ती आतां हांवें पळयली पूण हांगां जें कितें आसा तें पळोवपाक व्हरपाक लागून म्हाजी आनिकूय इत्सा आसा म्हज्या मित्र मंडळीक किंवा म्हाज्या फेमिलीक परत एकदां कन्याकुमारी रामेश्वर हांगां व्हरचें अशें म्हाका दिसता त्याच बरोबर म्हाका आनीक पळोवपाची इत्सा आसा पूण म्हाका आजुनूय पळोवपाचो योग आयलो ना सादारण आतां महाराष्ट्रांत महाराष्ट्रांत तुगेलें शिर्डी शिर्डिचें दर्शन म्हाका अनेक लोक सांगता तूं थंय मातशें वच केन्ना दर्शन गे तें एक सुंदर स्थळ आसा शिर्डिचे साईबाबा भक्तांक बेगीन पावता अशे अनेक जाण थंय शिर्डी वचून आयिल्ले सांगता थंय वेवस्था बरी आसा सुंदर ठिकाण आसा तशेंच त्या लायनींत आसा थंय म्हाका केन्ना वचून येवपाची इत्सा आसा म्हाज्या फेमिलीक घेवन हांव थंय वतलों तशेंच हांव म्हाका अष्टविनायक एक फावटी गेल्लो अष्टविनायकाक सारकें पळोवपा सारकें थंय गणपती गणपतीचें थंय दर्शन जालें महाराष्ट्रांत आनी थंय हांव दोन चार दिसांचो प्रवास केलो ताचे नंतर मागीर हांव जेजुरी आयलों जेजुरी बी पळोवपा सारकें आसा त्या जेजुरी वतना पयली पायरो लागतात थंय जवळ जवळ अडेशी सुमार पायऱ्यो आसा त्यो पायऱ्यांनीं थंय वचून त्या देवाचें दर्शन घेवचें पडटा त्याच बरोबर आनी म्हाका कांय कडेन वचपाची इत्सा आसा केरळा सारक्या भागांत जावं कोचीन जावं बाकीचे बेंगलोर मैसूर हांगा मैसूर बी महाराजाची पेलेस आसा खूब सुंदर आसा अशे खूब जाण म्हणटा वृंदावन गार्डन आसा तशेंच बेंगलोर अशें अनेक ठिकाणें म्हाका एक इच्छा फिरपाची आसा कांय म्हाका तांचो इतिहास कांय तांचें देवळांचें जें पयलींचें जीं बांदकामां जी आसा तीं पाशाणांचीं जावं वेगळ्या वेगळ्या कलांनीं तीं भरिल्लीं देवळां आसा ती पळोवपाची म्हाका खूब इत्सा म्हणून हांव थंय वचपाक सोदतां जर म्हाका संदी मेळ्ळी जाल्यार हांव थंय वतलों तशेंच धर्मस्थळ सारक्या भागाक मुर्डेेश्वर हांगाय म्हाका वचपाची इत्सा आसा तांची जी सांस्कृती जावं कला जावं मंदिराचो जे जे कितें पवित्र स्थळां आसात जें कितें चलता थंय धार्मीक धार्मीक जें जें कितें चलता तें म्हाका पळोवपाची खूब इत्सा आसा म्हणून हांव थंय वचपाक सोदतां त्याच बरोबर बाकीचे कडेन थंय एकादे इच्छा खूब आसा गोंयांत जावं इतर कडेन म्हाका बीच पळोवपाक बीच एरिया समुद्र किनारे ह्या समुद्र किनाऱ्यांनी जे पयली वेवसाय चलताले मच्छीमारी वेवसाय चलताले तांचें म्हाका थंय जाणून घेवपा साठी हांव थंय वचपाक सोदतां तें म्हजी एक इत्सा आसा आनीती इत्सा पूर्ण करपा खातीर हांव पूर्ण करपाची म्हजी एक मनांत आयिल्लें आसा आनी हांव ती पूर्ण करतलों